आंनि दावबायथिंनायनि जाहोनानो जादों गोदान जायगा नायनो मोजां मोन्नाय गोदान गोदान एक्सप्लर खालामनाय बेनि सोमोन्दै सोलोंनाय बांसिन आं मिथिंगानि नुथायफोरखौ मिथिंगा हाजो एरिया बेफोरबायदियाव बेरायनो आं बांसिन मोजां मोनो मानो होनब्ला आं मिथिंगानि नुथायखौ बा मिथिंगानि नुथाया आंखौ बांसिन एथ्रेक्ट खालामो जायनि थाखाय आं दावबायनो थाखाय बिरात हांखुर जायो आंनि गुबुन मोनसे थांखि बा लाइफाव हास्थायनाया थैनायनि सिगां हास्थायनाया जाबाय सानसे समाव लाडाखसिम बाइक जों ट्रेभेलिं खालामनाय बेनि सोमोन त्रेक लादाखखौ खाथियाव मेगनजों नुहैनाय लाडाखखौ भिजिट खालामनाय आङाे थाब थाब दावबायनो गोनां जाया मानो होनोब्ला आंनियाव दावबायनो मोजां मोनोबाबो माखासे रांनि गोनांथि एबा रांनि प्रब्लेम नि थाखाय आं थाब थाब दावबायनो हाया आं मोनसे समावहाय इउटुब चेनेल खुलिनानै आंनि लादाख त्रिप खौहाय इउटुब मानि जों बेरायगोन एबा उनफ्रावहाय जब फोर मोनोब्ला जब निफ्राय सेभिंग्स खालामनानैबो लाडाखसिम आं थांगोन एसेनोसै